ہندوستان کی عظیم ریاست اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر سے متعلق ثقافتی یا روایتی عقیدے اور طریقے بھی کچھ رائج ہیں اور پہلے کے مقابلے میں اس وقت طبی اعتبار سے بہت سی سہولیات اس کو اتر پردیش کو مہیا ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہاں کی گورنمنٹ نے یہاں کی سرکار نے کچھ کالجز اور ایسے ہی کچھ میڈیکل کالج کا انعقاد کیا ہے ان کو بڑھاوا دیا ہے گرچہ ان کی طرف ابھی توجہ کم ہے لیکن امید ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اتر پردیش کی حالت مزید بہتر ہوگی اور یہاں پر ثقافتی روایتی عقیدے اور طریقے کے علاوہ جو جو انسان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو صحت یاب کرنے کے لیے طریقہ جو علاج ہے جدید ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ایک بات خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ہیلتھ کیئر سے متعلق ثقافتی روایتی جو عقیدے ہوتے ہیں جو طریقے ہوتے ہیں ان سے طبی علاج کرنے کے راستوں میں کافی فرق پڑتا ہے اور جیسے گھریلو ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسے ہی مزارات وغیرہ پر لوگ جاتے ہیں اکابرین کے پاس جاتے ہیں تو یہ جو ہے ایک اندھ بھکتی کو اور ایک طرح کے غلط رویے کو غلط طریقے کو بڑھاوا دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبوی سمجھ کر اپنا علاج کریں اور علاج کے لیے جو بھی طریقہ میسر ہو ہمارے یہاں بہت سی سہولیات ہیں ہم ان سہولیات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا علاج مکمل طریقے پر کریں روایتی یا ثقافتی جو عقیدے ہیں اور طریقے ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں لیکن جو جسمانی جو جسم کے ساتھ میں اور انسان کے ساتھ میں جو ان کے ذریعے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے پر اپنا علاج کرائیں جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں ان کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں